हांवें जी ओर्डर केल्ली ती वेळार हांगा पाविल्ली आसा ते खातीर तुमच्या ज्या स्विगी कंपनीचें हांव खूब आभारी आसां कित्याक ज्या ज्या वेळार ही ओर्डर आयिल्ली आसा ते वेळारूच पावतात स्वताच्या जिवाची पर्वा करीनासतना जावं स्वताक जें आसा मुखार कितल्यो आडमेळी आडखळी जरी आयल्यो तरी हे सदांच आपलो आपलें कर्तव्य आनी आपली ड्युटी जी आसा निभयतात आनी जण एका मनशाक ते वेळार हे खाण पावयतात आनी आयजूय बी म्हज्या बाबतींतूय तेंच घडलां तुमी टायमार हें पावयलां ते खातीर तुमच्या वेवस्थापनाची हांव परबीं दितां तशेंच तुमकां हाचे मुखारय बी अशींच जी आसा शिस्तबद्ध आनी रितबद्ध टायमार पावोपाची संद मेळूं दी कित्याक घडये घरां घरांनी एक एक मनीस कितें आसता दुयेंत पडलो आसता तांकां जेवण खाण टायमार मेळना त्या वेळार ह्यो गजाली मतींत दवरून हे जे भुरगे तुमी नियुक्त केल्ले आसात ते टायमार पावयतात आज मेरेन सगळ्यां घरांनी अशें हांवें आयकलां की तुमच्यो जें आसा ओर्डर्स वेळा वेळार पावतात आनी आयजूय ही म्हज्या मरेन ही अशीच पाविल्ली आसा सो हें पळोवन म्हाका अशें दिसता की जण एकलो कितलोय जरी व्यस्थ आसलो तरी आपली जें आसा आपलें काम आपलें कर्तव्य आपली ड्युटी तो सारको करता आनी सदांच सगळ्यांक जें आसा वेळार हें जें आसा ओर्डर आपली पावयतां